राजस्थान में अचण वारे पर्यटकनि खे ॾाढी सारी शयूं आहिनि घुमण लाइ ॾाढी सारी शयूं आहिनि जेकी उहे ॾिसी था सघनि जीअं राजस्थान में डेज़र्टस रेगिस्तान डाढा सुठा आहिनि राजस्थान जी रोटी दालि बाटी चूरमा ॾाढी फेमस आहे राजस्थान में कालबेलिया डांस ॾाढो फेमस आहे राजस्थान में पपिट शो थींदो आहे उहो बि ॾाढो फेमस आहे ऐं घणेईं सारी शयूं आहिनि जेका पर्यटक ॾिसी था सघनि इंजॉय था करे सघनि राजस्थान जो कल्चर राजस्थान जी ड्रेसूं डाढियूं सभु कुझु आहे जेका माण्हू घुमी था सघनि ऐं ॾिसी था सघनि